के ज़माने में असां खूह मां पाणी कढणु लाइ ॾाढी जुस्तजू करणी पवंदी हुइ जीअं त पहिरियों असां हिकु बालटीअ खे रसीअ सां ब॒धी हुन खे फिटो कयो वेंदो ऐ बालटी ॿाहिरि कढी करे हुनमां पाणी पंहिंजे हुन में विझणो होयो बर्तननि में विझणो पवंदो पर अॼु जो ज़मानो अहिड़ो आहे जो असां पंहिंजी लाइट जी मोटर हुन खूह में विझी करे छाकाणि त अॼु खुहनि जी गहराई जाम हेठि थी आहे छो पाणी हुननि में ॾाढो हेठि तरे में वञी बचो आ मोटर जे ज़रिए असां अॼु खूह मां पाणी सवलो ऐ वधीक कॾी सघूं था ऐ कुझु चंद मिंटनि में ही असांजो घरु जो जेके पाणी जी ज़रुरत आहे हूअ असां पूरी कयूं था हिन करे मोटर हिकु निहायत ज़रूरी थी आहे जेका असां खूह में विझी करे हुन जे ज़रिए असां पाणी कढूं था